कपडे धुंवपाचे कशें हा तें काम आमच्या घरांत म्हजी आवय पळोवन घेता सो म्हाका ते बद्दल चड कांय नॉलेज ना पूण समज केन्ना गरज पडली तर म्हाका कपडे धुंवपाक येता सो आमच्या घरांत कशें जाता जाणा कपडे धुंवपाक एक तर आमी वॉशींग मशीन वापरतात नाजाल्यार आमी फातरीचेर कपडे धुंतात तर वॉशींग मशीनांत कितें जाता पयलीं सगळे कपडे भितूर उडयतात ऑर घालतात आनी तितूंत सर्फ घालतात कितलें तें एक दोन चमचे एक दोन कप स्कूप कितें आसता ते तेंच्या प्रमाणे मशीना प्रमाणे आनी वॉशींग लिकवीड आसता तो घालतात तेतूंत नळ चालू करता वॉशींग मशीनान कनॅक्ट करून आनी वॉशींग मशीनाचो बटन दामतात आनी ते एका वरा भितूर कपडे तुजे धुंवून आनी सुकोन रेडी जातात आनी जर समज ते जें उदक वापरतात नळाचें तें समज बरें ना जाल्यार एकदां सगळे कपडे धुंवून जालेकूत बऱ्या उदकांत बुडोवन काडटात भायर आनी पिळटात आनी दोरयेचेर सुकत घालतात त्याच प्रमाणे समज फातरीचेर कपडे धुतात जाल्यार एक तस्त घेतात तेतूंत उदक तें उदकान भरतात आनी सगळे कपडे भितूर बुडोवन दवरतात आनी मागीर एक एक करुन ते कपडे काडटात सर्फ ऑर शाबण लायतात आनी ते कपडे धुंतात आनी मागीर तें उदकांत बुडयतात बरें आनी बऱ्या उदकांत बुडयतात आनी पिळटात आनी मागीर सुकत घालतात जशें की वॉशींग मशीन वापरतात तेतूंत नळ उरता चालू पळय आनी कंटीनीयस उदक फ्लो जाता आनी भायर वोतता हेतूंत तेतून खूब उदक वेस्ट जाता सो आमी वॉशींग मशीनाचो यूज कमी करून फातरीचेर कपडे धुंवपाक चड ट्राय करतात कारण त्या प्रमाणे उदक सेव जाता आनी